हमरा पापा जे छै एम ए करलो छै घरमे सबसँ जादा हमरो पापा ही पढ़लो छै आओर हमरो मम्मी जे छै ओ इन्टर करलो छै आओर हमरजे दादाजी छै वो भी इन्टर करलो इन्टर करलो छै लेकिन बड़ेबा बड़ेबाबू छलै रजिस्ट्री ऑफिसमे उस टाइममे जब पढ़ाइके ओतना श्रोत नहि रहए फिर भी हमर पिताजी उस टाइममे पढ़कर आओर जॉब भी लेलके आओर हमरा दादो भी दादी जे छै वो फिर भी उस टाइममे लड़कीके ओतना नहि पढ़ेलो जाए रहए फिर भी ओ पढ़लको जे आओर फाइव क्लास तक पढ़िके आओर साइन भी करि लए छै अभी कोइ भी बुढ़ि लेडिज ओतना साइन नहि करि सकैत छै हमरा दादी फिर भी साइन करैत छै आओर शिक्षाके मामलामे अभी बहुत जादा बदलाव आएल रहल छै पहिले आओर अभीमे बहुत फर्कछै अभी लड़कीके लोक पढ़ाबए छै आगे बढ़ाबए छै लड़कीके पहले ओतना नहि पढ़ेलो जाए रहए लेकिन अभी लड़की पूरा जोर दए छै हर क्षेत्रमे लड़की आगे छै अभी केओ भी केओ भी क्षेत्रमे जाउ वहाँ लड़की पुलिस भी लड़की छै हरचीजमे लड़की छेै लड़की पर अभी बहुत जादा जोर सरकार भी बहुत जादा प्रिफ्रेन्स देलको छै लड़कीके लड़का तँ पढ़ेही छै पहले भी पढ़ै छलै अभी भी पढ़ै छै लेकिन लड़की पर इतना जादा जोर लगलो छै इतना जादा पढ़ाइ पर प्रिफ्रेन्स देलो गेलो छै हर इसकुल हर कॉलेजमे लड़की जनसङ्ख्या बहुत जादा छै पढ़ाइ मामलामे आओर लड़की ही टॉपर लड़की होइत छै अच्छा अच्छा पद पर लड़की ही रहैत छै हर जगह अभी बदलावमे ई लेलो लेलो जतए कि शिक्षा तऽ भए रहलो छै पढ़ाइ तऽ भए रहलो छै पढ़ाइ साथ साथ एक जॉब लऽ अच्छा व्यवस्था होना चाहिए हमरा सभक जगह पूर्णियाँमे जॉब रऽ यहाँ पर एक भी सोर्स नहि छै शिक्षा जॉब छै लेकिन ओतना भी जादा सोर्स नहि छै बिजनेस बिजनेस भी बहुत लोक करैत छै जॉब रो सोर्स होना चाहिए शिक्षा साथ साथ जॉब होना चाहिए शिक्षा प्लेस्कूल भी आजकल खुलि गेलोछै बच्चासभ छोटासँ ही पढ़नाए स्टार्ट करए करि देलको छै यही सभ बदलाव लाना जरूरी छै किछु किछु बदलाव लाना छै ओकरा बाद शिक्षा आओर भी आगे बढ़ि जतए बदलाव साथ साथ धीरे धीरे